जय झूलेलाल मनीष भाई मुंहिंजो आहे न आधार कार्ड गुम थी वियो आहे मूंखे आहे न अचानक ज़रूरी कमु पई वियो आहे मूंखे आधार कार्ड जी सख़्त ज़रूरत आहे नक़ुलु कॉपी मिले या की मूंखे ऑरिजनल ठाहे ॾिए अहिड़ो कोई तव्हांजो दोस्त या कोई आसे पासे में या कोई सुञातल हुजे त मूंखे ॼाण करो छाकाणि त मूंखे इन जी जाम अर्जेंट ज़रूरत पहिजी वई आहे मूंखे मुंहिंजो कमु अटकियो पियो आहे त तव्हां मूंखे महिरबानी करे मूंखे इन बारे में मूंखे ॼाण करो ऐं तव्हां मुंहिंजो आधार कार्ड जो कॉपी ठाहिराए सघां त तव्हां ईअं मुंहिंजो मदद कयो न त तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी थींदी